हा मां पंहिंजी मातृभाषा जे अलावा किताबु पढ़ी आहे त हुन जो अनुभव मूंखे इलाही सुठो रहियो आहे इन करे मां सोचंदी आं कि पा पंहिंजी हुन खां अलॻि ॿी भाषाउनि जी किताब पढ़ां त जीअं असांजी गीता आहे असांजी असांजी मातृभाषा में सिंधियुनि में गीता पढ़ी आहे त हुननि जो अनुभव मुखे इलाई सुठो लॻंदो आहे हुनमें कृष्ण भगवान ने जेकी जेकी ॻाल्हियूं चयनि थियूं आहिनि त बिल्कुलु सच सच सचो लिखियो तन हुननि जेको बि चयो आहे अहिंसा लाइ इलाही कुझु चयो आहे हुनमें ॿुधायो आहे धर्म जे बारे में कीअं असांखे इलाही कुझु करणु खपे त हमेशह प्रेम सां रहणु खपे हुनमें इहो ॿुधायो आहे कॾहिं अहिंसा न करणु खपे त उन्हनि जो जेको प्रेम जे बारे में धर्म जे बारे में इलाही शयूं हुननि में लिखियलु आहे गीता में त मां हुन खे सोचंदी आहियां त मूंखे इलाही वणंदी आहे त पढ़ंदी आहियां त हुन जो मूंखे मन बि लॻंदो आहे ते हुननि जेको जेको चयो आहे हुननि किताबनि में त असां अमल कयूं था हुननि जे सिधातन ते त असांजी असांखे सुठो लॻंदो आहे असां हुन खे ईअं मनु कंदो आहे असां रोज़ु पढूं भली चाहे हिकु पेज पढूं त पर असांखे पढ़नि खपे जीअं असांजो पूरो ॾींहुं सुठो वए अगरि असां गीता में असांखे पंहिंजे घर में बि सभिनि खे इहो ॿुधायणो खपे हमेशह धर्म जे बारे में अहिंसा इलाही सुठी सुठियूं हुन में ॻाल्हियूं आहिनि गीता जी पाठ हमेशह असांखे हिकु पेज ॿ पेज रोज़ु पढ़णु खपे गीता जो पाठ माण्हू रोज़ु पहिंजे घर में पढ़ंदा आहिनि इहो सुठो थींदो आहे त असांखे सभिनि खे सम्झाइणु खपे पंहिंजे ॿारनि खे सिखाइणु खपे जीअं जीअं हुननि ॻाल्हियूं असांखे हुननि में धर्म लाइ अहिंसा लाए छा छा कयूं छा छा ॿुधायो था उहो पढ़ण सां असांजो मन में बि इलाही शांति मिलंदी आहे त इनी करे असां मूंखे इहा किताबु जेकी गीता आहे इलाही वणंदी आहे पंहिंजे इनी करे असां कृष्ण भॻिवान खे बि मुंहिंजी जेके धारणा आहे मुंहिंजी उहा बि इलाही आहे कृष्ण भॻिवान पंहिंजे बारे में बि उन किताब में इलाही कुझु चयो आहे त इन करे असां हुननि खे इलाही मुंहिंजे मन में हुननि लाइ विश्वास इलाही कुझु आहे त उहे मुंहिंजा सुठा प्रेरणा दायक भॻिवान आहिनि हर शइ हुननि सुठी तरह हुननि खे चङी तरह गीता में ॿुधायो आहे चङी तरह लिखियो आहे त सम्झायो आहे त जेको बि हुन खे पढ़ंदो सम्झंदो त हुननि खे हुनमें ई आन्सर हर शइ जेके असांजे जीवन में व्यतीत था थेअनि हुन में असांखे कई जेके आहिनि हुननि जा आन्सर बि मिली वेंदा त इन करे असां मां चवंदी आहियां की गीता पंहिंजे घर में रोज पढ़नि खपे पलीच अथव हिकु पाठ पढ़ो या ॿ पर नेम ठाहे करे पढ़ो जय झूलेलाल